जी हेलो शुभ भोर शुभ भोर हम मिथिलाके मधुबनी जिलासँ बाजि रहल छी अपने बाजि सकै छी हमरासँ जे भी अहाँके जिज्ञासा अछि अहाँकेँ हम बतायब हम एतय एकटा कलाकार छी आओर कविता वाचैत छी गीत संगीत गाबै छी आओर एतयके संस्कृतिसँ जुड़ल बहुत सारा चीज छै जाहिके बारेमे हम अहाँके आसानीसँ बता सकै छी जी बिलकुल हमर एतय मधुबनी हँ मधुबनी पेन्टिंगके बहुत चर्चा छै आओर मधुबनी पेन्टिंगसँ बनल बहुत तरहके सामानके एतयसँ लऽ कऽ देश विदेश सभ जगहमे उपलब्धता सेहो भऽ गेल छै आब ई नहि छै कि अहाँ मधुबनी एबै तखने अहाँके सभटा सामान भेटत अहाँ एखन जे छियै से अहाँ पटनामे छियै पटनामे अहाँके ओतहि एतुका सभसामान ऑनलाइन ऑफलाइन दुनू भेट जायत हँ अहाँकेँ मधुबनी पेन्टिंगके सङ्गे सङ्गे हम आओर एतुका चीजके जानकारी देबय चाहब कि हमरा एतयके गीत सङ्गीत हमरा एतयके जतेक लोकल कलाकारसभ छथिन सभके अहाँ आमन्त्रण निमन्त्रण दऽ के ओकर प्रोग्राम सेहो करा सकै छियै एखन चेतना समितिके प्रोग्राम भेल छलए ओहिमे अहाँके एतयसँ मधुबनी जिलासँ ही लोकसभ गेल छेलखिन हेँ काल्हि खिना शाहपुरमे सेहो कार्यक्रम भेल छलए तऽ शाहपुरमे भी भेलैए तऽ कलाकार सभ गेलखिन हेँ आओर अहाँ जेतहि छी तति अहाँके उपलब्धता भऽ जायत हमेशासँ मिथिला कलाके क्षेत्रमे आगाँ रहल आओर एखनहु मिथिलामे ई चीज जी जी अहाँ गबै तबै छियै की नहि सिंगर छी मतलब एनाहिए अपन कोनो गाबयसँ इंटरेस्ट रहैए की नहि सुनैत छियै अहाँ अच्छा अच्छा ह्म्म ह्म्म कोनो दू लाइन कहू ने कोनो दू लाइन गीत तऽ हम ओकरा पूरा कऽ देब ह्म्म ह्म्म कहू ने कनि ई तऽ बढ़िआँ बात छै ईसभ पर ध्यान दैके देखियौ अपन राज्यमे नहि रहितो अहाँ बहुत सुन्दर बात

दू लाइन कहू तऽ हमहूँ बूझब जे अहाँ ध्यान सहीमे राखैत छी जे बनलियै यौ बरहम बाबू झिझिया बनलियै यौ वाह बहुत सुन्दर अहाँ गाउ अहाँके आवाज तऽ बड्ड मधुर अछि गाउ अहाँ हँ तऽ गाउ आदरणीय अहाँके आवाज बहुत सुन्दर अछि गाउ अरे अहाँके आबयके कोनो आवश्यक्ता नहि अछि अहाँके ओत्तै उपलब्ध भऽ जायत सभ चीज आब बहुत आब सोशल मीडियामे बहुत सारा सुविधा भऽ गेल छै मिथिलाके चीजके लेल आब हमसभ एतयसँ लऽ कऽ विदेश तक सभचीज जा रहल छै ओतय जे छै से सेंटर छै तऽ अहाँ तऽ कमसँ कम इण्डियेमे छियै तऽ अहाँके की दिक्कत हैत हँ ऑनलाइन हम अहाँके लिंक भेज दैत छी अहाँके लिंकसभ भेज दैत छी भऽ जायत जी जी वाह चलू ठीक छै बहुत नीक लागल जय मिथिला जय मिथिला